कुछ समय पहले की बात है जब मैंने दसवीं कक्षा के बाद ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश लिया था तो मैंने उसी कक्षा के प्रवेश लेने के साथ साथ ही अपने आगे की पढ़ाई के लिए तैयारी करने की कोशिश करी थी हालांकि शुरू में मुझे बहुत परेशानियाँ आईं दिक्कत आईं कुछ ऐसी चीज़ें भी आईं जिनसे मुझे लगा कि मैं ये सब छोड़ दूँ लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं निरंतर परिश्रम करता रहा और मैंने अपनी ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के साथ साथ अपनी मेहनत के साथ अपने अच्छे से तैयारी करते करते और बारहवीं कक्षा के बाद एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए पेपर दिया और उसमें मेरा सेलेक्शन हो गया यह मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी सफलता थी और उसे करने में मुझे बहुत मेहनत प्रयास यत्न के साथ मैंने ये सब कार्य किया मुझे उसके बीच इतनी रुकावटें आईं इतनी मतलब परेशानियाँ आईं बहुत ही जो मैं जानता हूँ कि मैंने कैसे कैसे सब कुछ मैनेज किया था और मैंने इतनी सब कुछ करने के साथ साथ अपना इस्कूल का काम भी किया इस्कूल की पढ़ाई भी की घर के काम भी जैसे सब्जी लाना बाज़ार के कुछ काम करना बाहर से कुछ सामान लाना इत्यादि और अपने घर पर भी पूरा टाइम दिया और साथ साथ ही मैंने यह सब इतना मैनेज किया कि बारहवीं कक्षा के बाद मैंने एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए एक पेपर को क्वालिफाई कर के उसमें अपना एक अच्छा स्थान और अच्छी रैंक लाया यह मेरे जीवन का बहुत ही बड़ा सफलता का मंजिल थी जिसको पाने के लिए मैंने बहुत यत्न किया और मैं अपने प्रयास में सफल हुआ और मैंने उसी के साथ साथ अपने घर का कार्य भी किया था तो मुझे परेशानियाँ आई थी लेकिन मैंने सभी को थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके संभाला और पूरा किया